जीअं त मां हिकु दफ़ो गानो ॻाइण जी चटाभेटीअ में भाॻु वरितो हुओ ऐं मां जीअं हुते ई पहुतमि त मां थोरो घबिरायमि पर पोइ मां जीअं मथे स्टेज़ ते पहुतमि ऐं पंहिंजो सिंधी गानो ॻाइण चालू कयो त सभु माण्हू ॾाढा ख़शि थिया ऐं मुंहिंजी साराह करण लॻा